जोंनि न'खरावहा जों कारेन्ट बाहायनाय जायो बे कारेन्टखो जोङो गथ'फोर फरायनाय न'खरनि रुमफोरावहा बाहायनाय बेफोराव जों कारेन्टखो बाहायनाय जायो बैसमावहा जोंनि गामियारिनि कारेन्टफोराहै थाम घन्टा बा ब्रै घन्टा थानाय जायो बेयाव थानायावहा जोंनि गथ' गथाइफोरा गोबां खस्थ' मोनो बा जोंबो खामानि मावनोहा खस्थ' मोनो जों माखासे खामानिखो मावनायावहा मालाबा समाव जों मोनाबोनाय समावहा थुरसि खुरै सुनो समाव खरें गैयाब्ला जों थाब मावनो हाया कारेन्टखो जों माब्लाबा नेफ्लांबाय थायो बिनिखायनो जों गोबां खस्थ' मोनो बे कारेन्ट थांनाय समावहा जों माखासे गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय साखि बा म'म बा लेम बेफोरबायदिखो जों बाहायो बे बाहायनायाव जोङो माखासे केरासिन बुस्थुखो जों बाहायनाय जायो बेवहा जोंहा गोबां बे केरासिनखो बायोब्ला खरसा जायो दा से केजि केरासिन बायनो थांब्ला सात साथि थाखा लायो केरासिन दामखो बिनिखायनो जों कारेन्ट थांब्ला गोबां खस्थ' मोनो गथ'फोर फरायनाय समावहा कारेन्ट थांब्ला माजों फरायहोगोन माजों मागोन जायो इनिखायनो जों कारेन्टफोरखो थांजानो बायो कारेन्ट थाबाय थायोब्ला न'खरनि खामानिफोरा गासैबो आबुं जायो बा जोंनि फरायनाय बा न'खरनि खामानि बाहायनाय बेफोरावहा कारेन्टआ मोजां जायो आरो बे समावहा जोङो मबाइलफोरखोहो माब्लाबा समावहा थाबहै चार्स होनो हायाब्ला बे समाव जोङो माखासे मोजां गाज्रि खबरखो जों लाहरनो हाया जायो आरो गोजान समावहा गथ'फोर फरायहैनो थाहैनाय बा बाय बाहागिफोरा माब्लाबा समावहा मोजां गाज्रि बा बेमार आजार बेफोरबायदि गोग्लैना थानायखौ जोङो खबरखौ जों लास्लाबहैनाय लास्लाबहैनो हाया जायो बेनिखायनो जों कारेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो गथ'फोरखौ मोजां गाज्रि फरायदोना फरायाखै बेखो जोङो लास्लाबनो हाया जायो ओंखायनो कारेन्टखो घन्टा बाय घन्टा थायोब्ला जों मोजां मोनो बा न'खरनि खामानि बाहायनायावबो जों मोजां मोनो बा कम्पिटार फोरखौबो जों कारेन्ट नङाब्ला जों सालायनो हाया जायो बे कारेन्टनि गेजेरजोंसो कम्पिटारफोरखोबो बाहायनो बाहायनाय जायो बे कम्पिटारनि गेजेरजोंबो माखासे मोजां गाज्रि खबरफोरखौ जों मोननो हायो बिनिखायनो कारेन्टआ बुहुद गोनांथार बा जोंनि गासै बाहायनायाव कारेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बेजों लोगोसे जों दै बोखांनाय समाव जों कारेन्ट गैयाब्ला दैखो जों बोखांनो हाया जायो आरो बे समावहा कारेन्ट गैयैनि खारनावहा दैखो बोखांस्लाबनो हायै हायै जानायावहा गुबुननिफ्राय जों दैखौ लायनांगौ गोनां जायो आरो बे समावहा आरो दै गैस्लाबाब्ला ओंखाम संनो थाखाय जोङो खस्थ' मोनो आरो दैखो बोखांनो हाया आरो लोंनोबो मोनस्लाबा जायो बिनिखायनो कारेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो थाबाय थाजानो लुगैयो आरो दैज्लां समावहा कारेन्टआ थाब थाब थांबाय थायो बे समाव जों बुहुद खस्थ' मोनो बै समावबो जोङो माब्लाबा जोंहा केरासिन गैया जायो बे समाव म'म बाथि जलायनो गोनां जायो बिनिखायनो जों बाहायि साखि आरो लेम आरो म'म बे बुस्थुखो जों बाहायनानै न'खरनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावनो हायो बा थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि बेखौ जोङो बाहायनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोङो ओंखाम खुरना होनाय संनाय खावनायावहा जोङो कारेन्ट गैस्लाबाब्ला जोङो बे म'म आरो साखि आरो लेमखो जों बाहायनानै न'खरनि सुबुंफोरनो जों ओंखाम ओंख्रिफोरखो जों खुरनानै होनाय जायो एनिखायनो कारेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो माब्लाबा समाव जोङो मबाइल चार्स होनो हायाब्ला कारेन्ट थांनाय समाव जोङो चार्सखो होस्लाबनो हायाब्ला बैसमावबो जोङो मोजां गाज्रि खबरखौ लास्लाबनो हाया आरो बेमार आजार निदान आफोदखोबो जों सोंस्लाब हरनो हाया जायो बेनिखायनो कारेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दैज्लां बोथोरावहा कारेन्टआ खोब थांबाय थायो आरो बे समावहा जोंनि गामिफोरावहा थाम घन्टा बा नै घन्टा थायो बारहुंखा सारअन्थाइ बार फैनायनि गेजेरजों बेनिखायनो कारेन्ट गैयाब्ला जों खब खस्थ' मोनो बे समावबो जोङो साखि लेम बा म'मखौ जों बाहायनानै जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावनानै लायो ओंखाम ओंख्रि सङो थोरसि लथा सुयो गथ' गथायनि जि जोम सुनायावहा जों कारेन्ट गैयाब्ला खस्थ' मोनो बिनिखायनो कारेन्टखो जों थाजाबाय थानो लुगैयो जोंनि थाखाय कारेन्टआ जोबोद गोनां